आलमबाग़ अलीगंज इन्द्रांनगर शृंगारनगर कानपुर रोड पुरनीया विकासनगर गोमतीनगर चौक जानकीपुरम कानपुर इल्हाबाद अयोध्या दिल्ली फ़रीदाबाद फ़ैज़ाबाद मुरादा बाद गोवा